आङो बेंटल दकानदारफोरनाव सासे सुलेन दखानदारनाव मोनसे चारजार बायनानै लांदोंमोन बेफोरबायदिनो एक हाजार रांनि बायनानै लांदोंमोन आरो बियो बेराद दुब्लिकेट चारजार आंनि मबाइला चार्ज मबाइलाव चार्जखौनो नारनो हाया आरो आङो दस्रा मबाइलजोंसो चार्ज खालामनो गोनां जायो बेबायदि वायरफ्राबो गावब्राजोबलायनाय आरो बिराद फैसा आंना एक सेरोजा लस जाबाय बेखौ लांनानै आं बिराद दुखु आरो आङो बायनानै बिराद खहा मोनदों आरो आङो दस्राफोरनि सार्जारफोरजों आंनि मबाइलखौ सार्ज होनो गोनां जायो आरो बे सार्जारा बिराद गाज्रि दुब्लिकेट